तंत्रगिन्यान आनी संगणका विशयी शिकपाक येतात ते अभ्यासक्रम खूब आसात आनी संगणक शिकयतात ते धावी मेरेन सगल्यांक एक विशय आसता कंप्युटर त्या विशयाक सगल्यांक संगणक वापरूंक शिकयता